आङो बांसिन मोजां मोननाय टेलिभिजन स'वा जाबाय इण्डियान आइडल आरो गुबुन गुबुन टेलिभिसन स' दंबावो होनबाबो बेफोरनि मादाव आङो इण्डियान आइडलखौ बांसिन मोजां मोनो बेवहाय दा गान खननाय जायो ओमफ्रायो बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन दिसट्रिक्टनिफ्राय बेवहाय गान खननाय बादायलायनाय जायो आरो बेवहाय गान खनै खनै जोबथा जोबथिसिम थांबा बेवहाय गान खननानै देरहासारफोर जालांबा मानसिफोरजों सिनायथि मोनो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायावहाय मानसिफोरजों लेंहरजाबा गान खनहैनो मोनो आरो माखासे इउटुब सेनेलफोरा मोजां मोननाय दं जेरै जे दि प्रदाकसन बर'नि बेवहायबो गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ फाव दिनथिग्रा रोंगौथि गोनां दं आरो सोलोंफुबाय थानाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिसोरबो देखायनो खाबु मोनो बे सेनेलनि दारैनो